दर वर्सा प्रमाणे आमी इंत्रुज हो सण डोंगरी गांवान मनयतात पूण ह्या वर्सा इंत्रुजाच्या दिसा घरांत आवय नाशिल्ल्यान सगळो रांदपाचो वावर म्हजेर पडलो इंत्रुजाक खूब जाणां सोयऱ्यां येतात ताचे प्रमाणें म्हाका वीस ते तीस लोकांचें रांदपाचें आशिल्लें हांवे बेगीन सगळें करपाक घेतलें इंत्रुजाक शिरवोळ्यो हो पदार्थ सगल्यांत फामाद आनी तो प्रत्येकाच्या घरांत करतात घरांत सगळें सामान हाडिल्लें आशिल्लें आनी तो पदार्थ करपाची कृतीय खबर आशिल्ल्यान हांवें तेची तयारी केली तशेंच दाळ भात खतखतें सोजी कडी नुस्तें तळपाचो वावर हो सगळो म्हजेरूच पडलो ह्या सगळ्या कश्टाची चीज जाली कारण जेवण वेळार जावन सगल्यांनी म्हज्या कामाची तुस्तूय केली